अॻे ज़माने में घरनि में ई खूह हूंदा हुआ माण्हू खूह मां पाणी कढी पंहिंजो कम हलाईंदा हुआ अॻे ज़माने में बाल्टियुनि ऐं रसियुनि सां ई खूह मां पाणी कढंदा हुआ पर अॼु जे ज़माने में बाज़ारि में घणे ई सुठी सुठी मोटरूं अची वियूं आहिनि जंहिंजी मदद सां माण्हू खूहनि मां ॾाढो तकिड़ो ऐं ॾाढो वधीक पाणी झटि कढी सघनि था ऐं पंहिंजा कम तकिड़ा करे सघनि था